हैल्लो सर आपके पास क्या क्या बना ऐ इस टाइम किस चीज का परांठा ऐ इस टाइम आलू गोबी नेईं सर असें अपने देसी इ'नें मक मक्कें दा टोडा यां लस्सी बस्सी वगैरा देहिं एह् चीजां लब्बी जान हां ठीक ऐ ते एह् बस थोआड़े कोल पुज थोआड़े कोल पुज्जने कोई दस मिंट विच असी पुज्जिये ते असी पैक करवाना ऐ

जेल्ले जी जी ओके निं इक दस्सो थोआड़े कोल लस्सी होंदी जेह्ड़ी देसी लस्सी होंदी ऐ साढ़े ग्रां पैह्लै जी जी जी हां जी हां जी असी बनावटी मैं तां गै पुच्छेआ तुस अस बड़े फेमस बंदे म्है चलो पुच्छी लैने इन्हें ओके जी ओके असी दवैं थोआड़े कोल पुज्जे हु'न